ہیلو آپ چپل کی دکان سے بات کر رہے ہیں ہاں سلیپر چپل لینا ہے ہمیں چھ نمبر چھ نمبر سائز ہے اچھی کمپنی میں لینا ہے نہیں اچھی کمپنی کا لینا ہے یونائیٹیڈ کا اچھا ہم کو سستا تھوڑا سا لو تھوڑا سا میڈیم میں لوکل لوکل ہی میں تھورا سا لینا ہے مہنگا نہیں لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لو پرائز ہے نا اس کا مطلب کم دام ہے نہ تھوڑا سا چھ نمبر کا چھ نمبر چھ نمبر چھ نمبر چھ نمبر نہیں چھوٹا نہیں ہوگا ٹھیک ہے سہی پیر کا سائز بھر چھوٹا ہورہا ہے اچھا سات ٹھیک ٹھیک ہے سات سات ہی دے دو ہو جائے بڑا ہوگا تو چینج ہو جائے گا نا جی پھر چینج کر سکتے ہیں نا بڑا ہو جائے گا تو تھوڑا سستے والے لینا تھوڑا سستا والا

جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے